جی ہاں ہم اپنی موٹر سائیکل کی دیکھ بھال صاف صفائی سے کرتے ہیں اور سمے سمے پر اسے مستری کے پاس لے جا کے سروسنگ کرتے ہیں اور موٹر سائیکل سے جب ہم بڑے لمبے ٹور پر یا موسم کی مار ہو تو ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے اس لیے میری رائے ہے کہ جب کسی آپ لمبے ٹور پہ جائیں یا موسم موسم کی مار ہو تو اپنے دوست کو سانس لے کے جائیں تاکہ اگر کوئی دقت یا تھکاوٹ ہو تو آپ اسے چلانے کا موقع دیں جسے آپ بات چیت کے ساتھ لمبے سمے تک بائک چلا سکتے ہیں اور دقت بھی نہیں ہوگی اور آپ اپنے دوست کے ساتھ جائیں گے تو کسی چیز کی پریشانی ہو تو دونوں مل کے اسے رائے مشورہ کے ساتھ حل کر سکتے ہیں اور یہ سفر بہت بہترین ہوگا بائک کے لیے مینٹینس کا کام آپ خود سے کر سکتے ہیں اس لیے آپ اس کے لیے تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو آگے کسی ایسے موڑ پر کوئی دکاندار نہیں ہو تو آپ خود سے اپنی سروسنگ کرا سکتے ہیں تاکہ